जय झूलेलाल जय झूलेलाल आउं मीनाक्षी आर्ट गैलरी मां ॻाल्हाए रही आहियां अछा मूं वटि मूं वटि पोएट्री स्कल्पचर बि आहिनि मूं वटि फ़ाइन आर्ट बि आहे तव्हां मूं वटि मूं वटि क्लासिकल आर्ट बि आहिनि लाइक मोनालिसा पिकासो जा वर्क बि आहिनि तव्हांखे कहिड़ो आर्ट खपे अछा अछा पेंटर जी कहिड़े कहिड़े पेंटर जी तव्हां पॉट स्कल्पचर आहे असां वटि है न असां वटि पिकासो जा फ़्लावर्सल स्कल्पचर आहिनि ऐं ॿिया बि वॾा वॾा पेंटर जा पेंटरनि जा न स्कल्पचर आहिनि तव्हांखे कहिड़े पेंटर जो खपे अछा तव्हांखे पिकासो जो खपे ठीकु आहे ठीकु त पिकासो जो जेको आहे न उहो डाढो सुठो आहे तव्हांजी चॉइस ॾाढी सुठी आहे पिकासो जो जेको स्कल्पचर आहे न ॾाढो सुठो ठ ठहियलु आहे ऐं ॾाढो पुराणो बि आहे त त तव्हांजी जेकी आर्ट कला कलेकशन आहे न उहो उन जी शान बि वधी वेंदी वेरी गुड वेरी गुड अछा तव्हां मुंहिंजे हा बोल चओ चओ अछा पेंटिंग में पेंटिंग में असां वटि फ़ाइन आर्टस आहे क्लासिकल बि आहे असां वटि ऐं असां वटि न जेको फ़्री हैंड फ़ील फ़्री हैंड पेंटिंग आहिनि अहिड़ी बि पेंटिंग आहे जेके लॻंदी कोन आहे की पेंटिंग आहे ऐं अहिड़ो पियो लॻे जे जीअं कोई पिक्चर क्लिक करे रखियलु आहे तव्हांखे कहिड़ी पेंटिंग खपे अछा अछा असां वटि असां वटि त मतिलबु जेको तव्हांखे त ख़बरु ई आहे आर्ट आर्ट जेका हूंदी आहे उहा थो थोरी त महांगी हूंदी आहे असां वटि न पंज हज़ार जा तां स्टार्टिंग आहे ऐं जेको लाइक पिकासो जो जेको क्लासिकल आर्ट हूंदो आहे उहो ॾाढो उहो थो थोरो महांगो हूंदो आहे जी जी अच अच अच्छा अछा अछा जेको डि ॾिसो असां वटि पिकासो जा स्कल्पचर्स आहिनि पिकासो जी पेंटिंग आहे ऐं पिका असां वटि न पिकासो जेतिरी बि आर्ट ठाहियो आहे जेको बि आर्ट ठाहियो हो सभु ई असां वटि आहे तव्हांखे जेको बि वठे घु घुरिज हुजे तव्हां मूंखे ॿुधाए था सघो अछा पिकासो स्कल्पचर में असां वटि लाइक पिकासो जी ॾाढी फ़ेमस फ़ेमसूं पेंटिंग आहे जेकी उहो सी वाली वारी पेंटिंग आहे सी वारी पेंटिंग बि आहे असां वटि ऐं काफ़ी त स्कल्पचर बि आहिनि ऐं असां वटि ॾाढा मतिलबु पिकासो जे अलावा बि असां वटि ॾाढा मतिलबु आर्ट जेके आर्ट आर्ट कंदा आहिनि हेन पेंटर बि हुननि जा बि वर्क आहिनि अछा तव्हांखे प्राइज रेंज पुछणो आहे न प्राइज रेंज अछा प्राइज रेंज में त असां वटि छह छह हज़ार खां स्टार्टिंग आहे ऐं टे टीह हज़ार त ताईं आहे असां वटि तव्हांखे जेको बि प्राइज रेंज हुजे तव्हां ॿुधाए था सघो तव्हां जो जेॾो बजट हुजे अच अछा असांजी दुकानु असांजी जेकी शॉप आहे उहो न इस्कॉन ॾिठलु आहे तव्हांखे इस्कॉन जे न साम्हूं ई आहे असांजी दुकान जो नालो आहे मीनाक्षी आर्ट सेंटर तव्हां उते अची था सघो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल